शाम को जब दूध दुहती हूँ बच्चे लोग खा खा लेते हैं खा पी के रात को फिर बांध देती हूँ घर में रात भर रहती हैं फिर सुबह उठती हूँ फिर उसका उसे निकालती हूँ कोया डालती हूँ पानी डालती हूँ फिर उसको हौदा के बांध देती हूँ बांधे बाँध के और फिर उसको ले जाके फिर दूध निकालती हूँ दूध निकाल के उसके बाद फिर लाके हौदा के बांध के उसको कोई रोल डाल देती हूँ खाती है फिर उसको छोड़ देती हूँ और जाती है नदी पे चरने हाँ और फिर बगीचा में चरने जाती है फिर हर पे चरने जाने जाती है फिर आती है फिर उस को शाम को फिर चारा उरा डालती हूँ चारा डाल के पानी डालती हूँ पानी डाल के गईया को बाँध देती हूँ वो खाने लगती है बच्चे को फिर उसके बच्चे का फिर चारा डालती हूँ उसको फिर पानी पिलाती हूँ फिर उसके बाद उसको पानी ऊनी पिला के फिर बांध देते हो उसके माँ के पास और उसके बाद गाय बीमार हो जाती है फिर प्लास्टिक खा लेती है बीमार पड़ जाती है फिर उसको दवा डॉक्टर बुलाते हैं उसको सुई लगवाते हैं दवा लेते हैं और दवा अवा ले के उसको खिलाती हूँ फिर उसको और जो वो आंटा वांटा है उसको घोलके पिलाती हूँ और दवा ओवा खिलाती हूँ उसके बाद और उसको नहलाती हूँ नहला धुला के उसको फिर अंदर बांध देती हूँ फिर बारिश आता है तो बारिश के समय पूरा पर बारिश से पानी लग जाता है गाय को कहाँ बांध वहाँ कैसे बांधू फिर उसको अंदर ले आके अंदर हौदा के अंदर में बांध देती हूँ वो छाहे हो जाती है बाहर पूरा पानी लगा रहता है कैसे खिलाऊँ कैसे नहीं खिलाऊँ ओ गाय सब अंदर बांध देती हूँ जब ठंडी आती है उसको ठंडा लग जाती है उसको मैं बोरा ओरा झाल वगैरह काट के उसको बना के उसको ओढ़ा देती हूँ ओढ़ाने के बाद उसको थोड़ा बंधन लगा देती हूँ ताकि वो गिरना गिरे ना और उसको खूब अच्छे से ओढ़े गईया और उसको फिर से चारा आरा चला देती हूँ को खाती हैं अच्छे से खाती पीती है फिर उसको दवा ला दवा खिला देती हूँ इसको फिर अगले दिन बुखार हो गया बुखार हो गया फिर मैं डॉक्टर को फोन लगाए फोन डॉक्टर आए फिर उसको सिल दिया फिर दबा दिया फिर उसकी दवा खिलाए फिर उसको घर में ले जाके गोपाल दिया उसको मशीन करने लगी और धूप देने लगी और हाथ से उसको उठा किया आग है तसला उसला में आग रहती रहता है उसे उसके मुंह को लगाती हूँ धुंआ देती हूँ अजवाइन का अजवाइन वाइन का धुंआ देती हूँ तो वो गाय ठीक होती है ठीक होने पर उसको फिर अच्छे से हम उसको नहलाती हूँ धुलाती हूँ और फिर खिलाती हूँ उसको बच्चे को भी दूध उध पिलाती हूँ उसके बाद फिर चरी उरी काटती हूँ अच्छे से घास और बरसीम ओरसिम काटते हैं कांटे के बाद उसको उवालने हूँ मशीन से उवालने के बाद फिर उसको कोयल नहाती हूँ पानी नहाती हूँ फिर गईया को लगाती हूँ खाने के लिए फिर शाम को फिर दूध दुहती हूँ फिर उसको रख देती हूँ रखने के बाद फिर उसको जमा देती हूँ रात को जमा देती हूँ जमाने के बाद सुबह उठती हूँ तो सुबह फिर गाय को निकालती हूँ फिर उसको चारा आरा देती हूँ फिर ओ खाने लगती है खाने लगते हैं और उसके बाद में दही उठाऊँगी और कामोरी उठाऊँगी दही को पलट के माठा मारती हूँ माठा मारने के बाद उसको मैं पानी डालती हूँ पानी डालने के बाद नयन को गोलिया के निकाल के उसका मैं घी बनाती हूँ और वो घी सब बच्चे लोग खाते हैं हम लोग भी सब खाते हैं और गाय ओय को मैं सेवा एवा करती हूँ और बच्चे को भी सेवा एवा करती हूँ घास और चरी बाजरा और बरसिम सब बो के मैं गाय गौरु को खिलाती हूँ और खूब अच्छे से खिलाती हूँ